जानवरके लाबै छियै गाएके भैंसके तऽ ओकरा दरवाजा पर लाबै छियै लादि बनाबै छियै ओकरा घास कुट्टी काटि कऽओकरा सानी लगाबै छियै ओकरा खाय ले दै छियै खायला दै के बाद ओ गोबर करैत छै गोबरके चिपरी ठोकैत छै ताहिके बाद ओकरा भोर आ साँझ कऽ दुहै छै जेना आठ बजे भोर या आठ बजे राति ओकर दूध होइत छै ओकरा जेहन खाए ला दै छियै तेहन दूध होइत छै चारि सेर पाँच सेर जे एक एक टाइममे दुओ सेर लागै छथिन तीनो सेर लागै छथिन पाँचो सेर लागै छथिन जेहन गाय दुधगर रहैत छै जेहन खाए पियै लेल दए छथिन तेहन अपन दूध दही होइत छै ओहन जे किसान छथिन से अपन बेचै छै पचास टके किलो दूध बिकै छै आइकाल्हिमे पहिले तऽ बीसे पचीस दैत रहा आब तऽ पचास दै छथिन अपन किसान बेचै छै जे पचास हजारके माल खरीदने छै से दूध बेचबे ने करतै ओ अपन बेचै छै गोइठा जे जारै से विशेष होइ छै ठोकै छथिन चिपरी सुपा तऽ ओ ढोल बना कऽ बेचै छथिन ओहो सए पचास टके बेचै छै से जे अपन छै तरक बाद हमरा जते दिन राखैके मोन छै राखै छी राखैके बादमे जब ओकरा मरि हरि जाइत छै तब ओकरा उठा कऽ लए जाइत छै फेक दै छै तऽ पहिले तऽ खाले वला सब आबै आब तऽ कोइ नहि आबैत छै खाले पीले वला सब आब ओनाही झाँपि दै छै मट्टी डालि दै छै गढ्ढा खूनि कऽ झाँपि दै छै आब खाला खाली सब नहि करैत छै माल जालके किछु नहि आब अपन झाँपि तोपि दै छै मालके आ जे अपन जेकर नहि रखैत छै तऽ कते आदमी अपन बेचियो दै छै जाए अपन पचास हजारके छै तऽ पचीसे हजार एलै पचीस हजारके तऽ दुध गायके खैलकै अधे दाम तऽ एलै तऽअपन बेच लए छै जे नहि राखै छै से दुइये हजार देलकै दुओ हजार मे बिकै छै एहन बात नहि छै जे पचास पचीसे हजार मे बिकै छै दुओ हजार मे बिकै छै तऽ अपन बेचै छै किसान जे रखने छै जे खिलाबै छै से अपन बेचबो बिकनो करै छै माल जालके बकरी कऽ बकरियो लोक पोसै छै ओकरो बच्चा चराबए छै बच्चा होइत छै दू दू हजार मे तीन तीन हजार मे पाँच पाँच हजार मे एक एकगो बकरी बिकै छै बारह बारह हजार मे एक एकगो बकरी बेचै छै देशमे जे पोसै छथिन से अपन बेचै बिकनै छै बकरीयो राखैत छै तऽ ओकरो गोबर गाछमे पड़ै छै सब्जीके लत्तीमे पड़ै छै सबकिछुके तऽ दुनियामे पृथ्वीमे कामे होइत छै कोनो चीज कतहुँ छूटल थोरिये छै सर सबकिछुके काम होइत छै जते काम करतै ततना काम छै पृथ्वीमे हाथ पैर लारतै तऽ मेला होएके बादो कोनो बाते नहि छै तब इन्सान अपन अपन जे छियै मनुष से अपन हाथ पैर जोड़िकऽ कल जोड़ि कऽ जोड़ि कऽ इएह सबसँ अपन देहातमे लोक गुजर करैत छै अपन रहैत छै इएह सबसँ